मछली पकड़ने के लिए नाव चाहिए जाल चाहिए तो सरकार से यही निवेदन है कि नाव और जाल बहुत तरह के उसमें मछली पकड़ने के लिए होते हैं तो जैसे कम पानी होता है तो आर सी बांध पर लगा दीजिए तो उससे मछली पकड़ सकता है तो आर सी या लोग अपनए से बना लेते हैं बाँस का बनता है लेकिन अगर अधिक पानी हो गया तो उसमें जाल का ज़रूरी पड़ता है नाव का ज़रूरी पड़ता है अने बहुत चीज़ का ऐसा ज़रूरी पड़ता है तो गहराई में जाकर मछली पकड़ने के काम आता है बेगेर नाव का तो आप ज़्यादा पानी में नहीं जा सकते हैं कि आपको डूबने का भी डर रहता है

बिनती करें कि नाव आपको मिले और जाल भी होता है महाजाल होता है ये सब से मछली पकड़ते हैं सरकार से महाजाल का और नाव का दोनों का ज़रूरी है और सरसार सरकार से निवेदन है कि नाव और महाजाल और जाल तीनों चीज़ की अगर व्यवस्था हो गया तो मछली असानी से पकड़ सकते हैं क्या है कि ज़्यादा पानी में हम नहीं जा सकते हैं कि डूबने का डर रहता है